आंखौ मदद खालामग्रा एप फोरा गोबांआनो दङ बेफोर एप फोरनि मादाव दङ व्हाट्सेप फेसबुक युटुब फ्लिपकार्ट एमाज'न बेफोरो आंनि माने सोलिनाय जिउआव बेफोर एप फोरा आंखौ माखासे गोबां मदद खालामो फार्स्ट आवनो दङ व्हाट्सेप जों व्हाट्सेप खौ गोबां समावनो बाहायनो हायो माने जोङो जेब्ला माब्लाबा समाव जों बयजोंबो फ'न एबा फ'न आव बाथ्रा रायज्लायजोबनो हाया जायो बे समाव जोङो व्हाट्सेप जों मेसेज नोंनि लोगोफोर एबा न'खरनि मानसिफोरजोंबो जों मेसेज आव एबा मेसेज नि गेजेरजोंबो जोङो खौरां लानो हायो एबा जोङो बेनि गेजेरजों मोजां गाज्रि जोङो ख'बर लालायनो हायो आरो जों व्हाट्सेप आव गोबां रोखोमनि आरो हेफाजाबफोर मोनो बेफोर हेफाजाबा जाबाय जोङो व्हाट्सेप आव माखासे माखासे ग्रुप फोरबो खुलिनो हायो जेनेबा कलेज नि ग्रुप बबेबा खामानि एबा मावखुलिनि ग्रुप फोरखौ जों खुलिनानै बेयाव जोङो जइन जानानै जोङो माखासे बेनि नांगौ एबा बेनि खौरांफोरखौ जोङो माब्लाबा समाव मोनस्लाबै समाव जोङो बे ग्रुप नि गेजेरजों मोननो हायो माने बे ग्रुप आव जोंनिनो माखासे गोनां खौरांफोरखौ बे ग्रुप आवनो हरनानै एबा गासैबो जों फोरमायनो हायो आरो जों बेनिफ्राय मोननो हायो आरो आरो फेसबुक फेसबुक खौ बुंनो थाङोब्ला जोङो फेसबुक खौ मोजां गाज्रिआवबो मोननो हायो एबा मोजाङावबो मोननो हायो एबा गाज्रिआवबो मोननो हायो मोजांआव मोननो हायोबा जोङो फेसबुक आव गोबां रोखोमनि जोङो माब्लाबा समाव गासैबो जायगायाव थांनानै एबा माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो मोनहैजोबा एबा नुहैजोबा बे बुस्थुफोरखौ जोङो फेसबुक नि गेजेरजोंबो जोङो नुनो मोनो एबा गोबां जोङो फेसबुक नि गेजेरजों एबा मोखां बिजाब बे मोखां बिजाबनि गेजेरजों जोङो माने जों गासैबो मानसिफोरखौनो जोङो माब्लाबा समाव खाथियाव लोगो मोना जों सिनायलायनो हाया बेनिथाखाय जोङो बे मोखां बिजाबाव हाबोब्ला जोङो गोबां जायगानि गोबां डिस्ट्रिक्ट नि गोबां एरिया नि एबा बेनि मानसिफोरजों जोङो बेयाव नुलायनो हायो एबा सिनायलायनो हायो जों बिनि गेजेरजोंबो जोङो सिनायथि जानो हायो एबा लोगो जानो हायो एबा जों बेनिफ्राय मोजां गाज्रि लोगोफोर सायख'ना लाना जों बेनिफ्राय लोगो जानो हायो एबा माब्लाबा समाव बबेयावबा गोजान जायगाफोराव थांब्ला जों लामा आन्दायोबा एबा जोङो बहाबाफोर थाद'नो जायगा गैयाबा जों बे गोजाननि लोगोफोरजोंबो जोङो माब्लाबा समाव बिसोरखौ लोगो हमनानै एबा लोगो मोननानै जों बिसोरनिफ्राय हेफाजाब लानो हायो बेनि थाखायनो फेसबुक एप आबो आंनि थाखाय जोबोद मदद गोनां एबा हेफाजाब गोनां आरो फेसबुक नि गेजेरजों जों माखासे नुनो मोनि खौरांफोरखौबो आरो जोङो नुनो मोनबावो बेनि थाखायनो आंनि थाखाय फेसबुक आ जोबोद आंनि जिउनि सोलिनाय समफोराव जोबोद मदद गोनां आरो आरो बेनि उनाव फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट एप आ आंनि थाखाय जों माब्लाबा समाव जों गासैबो नांगौ मुवाफोरखौनो जोङो बाजाराव बिहरनानै लाजोबनो हाया बेनि थाखायनो जोङो फ्लिपकार्ट आव माखासे नोंनि जिउनि नांगौ सोलिनायाव नांगौ जानाय माखासे मुवाफोरखौ जोङो बाजाराव मोनै गासै मुवाफोरखौ जोङो अनलाइन नि गेजेरजों एबा फ्लिपकार्ट एप आव जोङो माखासे गोनां मुवाफोरखौ जों मोननो हायो जों बेयावनो नोंनि गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ जोङो नायगिरनानै नों अर्दार खालामनानै बेनिफ्राय नोङो फ्लिपकार्ट नि गेजेरजों मोननो हायो नोंनि गोनां जानाय मुवाफोरखौ बेनि थाखायनो फ्लिपकार्ट आबो आंनि थाखाय आंनि सोलिनाय जिउआव हेफाजाब गोनां एप होननानै आं साननानै लायो आरो युटुब युटुब होननानै बुङोब्ला जों बेयाव मोजां रोखोमावबो मोननो हायो आरो गाज्रि रोखोमावबो मोननो हायो आंनि सोलिनाय जिउआव युटुब एप आबो आंनि थाखाय जोबोरैनो हेफाजाब गोनां मानो होननानै बुङोब्ला जों युटुब आव गोबां रोखोमनि सोलोंनो मोनो एबा गोबां रोखोमनि गाज्रिबो मोननो हायो मोजांबो मोननो हायो जोङो आङो मोजांखौ होननानै बुङोब्ला दानि जौगानाय मुगायाव जोङो गासैबो नांगौ नों रोङै बुस्थुफोर एबा नों नुयै बुस्थुखौ जों युटुब नि गेजेरजोंनो जोङो मोनजोबनो हायो नोङो बबेबा फरायनायनि गेजेरावनो होन नों बबेबा सिलेबास एबा बबेबा न'ट्स फोर गैया जायोब्ला नों बबेबा टपिक फोरनि सोमोन्दै मिथिनो हायाखैब्ला जोङो युटुब आव सार्स खालामनानै जोङो युटुब नि गेजेरजों सोलोंनो हायो एबा जोङो मिथिनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जों गासै जों खाथियाव नुनो मोनि एबा मेगनजों नुनो मोनि गोजाननि जायगा एबा माबा जायगाफोरखौ युटुब नि गेजेरजोंनो नुनो मोनो बेनि थाखायनो युटुब एप आबो आंनि जिउनि सोलिनायाव आंनि थाखाय हेफाजाब गोनां